آج ہمارے باورچی خانے میں مکسر گرائنڈر اوون انڈکشن الیکٹرک گیس اور بہت سارے دیگر آلات موجود ہیں یہ آلات پہلے کے وقت میں موجود نہیں تھے اگر ہم بات کر رہے ہیں مکسر گرائنڈر کی آج ہمیں چٹنی پیسنی ہوتی ہے یا کچھ بھی پیسنا ہوتا ہے آپ آسانی سے چیزیں اس میں ڈالتی ہیں ایک بٹن دباتی ہیں اور دو منٹ کے اندر آپ کی چٹنی تیار جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم پرانے وقت میں جائیں اب سے کچھ ٹائم پہلے جب یہ آلات موجود نہیں تھے تو آپ کو ایک سل بٹا تھا جس پر آپ کو بیٹھ کر ایک ایک چیز رکھنی ہوتی تھی پھر سل بٹے سے آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا تھا محنت زیادہ لگتی تھی آپ کا جو محنت تھی وہ کافی زیادہ ہو جاتی جب آپ اسے ایک ایک کر کے ایسے پیستے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک فرق ہے جو آج کے آلات نے ہمیں جو آسانیاں مہیا کرائیں ہیں اس میں اگر ہم اوون کی ہی بات کریں پہلے آپ کو اگر کھانا گرم کرنا ہوتا تھا آپ کو گیس جلا کر الگ الگ برتنوں میں کافی دیر تک اس کو پکانا پڑتا تھا گرم کرنا پڑتا تھا لیکن اوون ہونے کی وجہ سے آپ صرف ایک برتن کے اندر چیزیں رکھتے ہیں اوون میں رکھتے ہیں اور ایک منٹ کا ٹائمر لگاتے ہیں اور وہ کھانا بالکل تازہ ہو جاتا ہے اور اس سے وقت بھی بچتا ہے اس سے آسانیاں بھی بہت ہو گئی ہیں کھانا جلتا بھی نہیں ہے تو یہ جتنے بھی آلات ہیں انہوں نے زندگی میں کافی آسانیاں مہیا کر دی ہیں پے پیش نظر کیا جائے اگر پرانے وقت کے سار نئے دور کے ساتھ اور اس سے وقت کی بھی ہماری بچت ہوتی ہے اور محنت بھی کم لگتی ہے اور آسانیاں بھی مہیا ہو گئیں ہیں